नमस्ते भैया अरे हमने सुना है कि आप लोहे का काम करते हैं हमने सुना है आपकी खुरपी फसली हाँ हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा बनाते हैं हाँ हमको हमारे यहाँ काम चल रहा है ना तो हमको खुरपी बसुली और वह खड़ुआ बनवाना है लेकिन हमको यह नहीं पता है कि आपकी दुकान कहाँ पर है आपका बहुत नाम सुना है कि आप बहुत अच्छा अच्छा बनाते हैं ठीक है हाँ और हमने सुना है कि आप जिस आप जिस चीज़ से ऊ लोहे से बनाते हैं वह लोहा बहुत अच्छा होता है आपकी बहुत तारीफ़ सुनी है बहुत नाम सुनकर हम आए हैं यहाँ कि हमें आपसे बनवाना है हमारे घर में काम चल रहा है ना सब लेबर लोगों को ज़रूरत पड़ेगी फड़वा खुरपी बसुली इन सब चीज़ों की ज़रूरत है तो हमको बनवाना है तो इसमें क्या ख़र्चा वर्चा लगेगा क्या पैसा वैसा कितने का बनेगा बताइए तो हमें ज़रा हाँ हमने सुना है कि बहुत अच्छी धार भी लगाते आप उसपर बहुत अच्छा अच्छा सब बनाते हैं ठीक है हमें दो चार चीज़ें बनवानी है इसीलिए बोल रहे थे इत नाम सुना था तो हमने कहा देख लें चल के तो कहाँ पर है आपकी दुकान फड़वा बनवाना है बसुली बनवानी है खुरपी बनवाना है ठीक है हमें यह चार पाँच चीज़ें बनवानी है आपसे हम कल परसों में आने की कोशिश कर रहे हैं आज तो नहीं आ पाएँगे थोड़ा बिज़ी हैं इसलिए कल परसों आने की कोशिश करते हैं ठीक है हम आपसे के बनवाते हैं अच्छा ठीक है हम फ़ोन कर देंगे आपको पहले फिर जब आप हमको बता देना कि आप हैं दुकान पर तब हम आएँगे आपके पास ठीक है फिर आप हमारा सारा सामान बना देना नहीं नहीं जब सामान अच्छा बनेगा तो महंगे और सस्ते की कोई बात ही नहीं होती जो चीज़ अच्छी मिलेगी तो थोड़ी महंगी भी होगी ठीक है नहीं नहीं जो चीज़ अच्छी होगी तो थोड़ी महंगी भी होगी इसीलिए नाम आपका इतना ज़्यादा है आपका नाम सुने तभी हम आए ठीक है हमने इसीलिए बताया नमस्ते